नमस्ते जियां के अस सारे जानदे आं के अज्ज कल आनलाइन शापिंग दा जमान्ना ऐ जेह्दे च तुस घर बेहियै अपनी मन पसंद कोई चीज़ बजारों मंगाई सकदे ओ ते बाह्र बजार च जाइयै धुप्प च खज्जली करने दी लोड़ बी नेईं मेरे काफी सारे दोस्त आनलाइन शापिंग ऑलरड़ी करदे हे ते में बी सोचेआ कि में बी आनलाइन शॉपिंग करां ते कोई चीज़ मंगां ते में बैबसाईट च गेआ ते अपनी मनपसंद कोई जैकट पसंद कीती रंग पसंद कीता कपड़ा पसंद कीता कंपनी पसंद कीती ते जैकट आर्डर करी ओड़ी दो तिन्न दिन तक आर्डर दा डिलीवरी कंपनी न करी ओड़ी जिसलै घर आर्डर पुज्जेआ ते में दिक्खेआ के कंपनी दी पैकिंग जेह्ड़ी काफी अच्छी ही ते में उसी अनबाक्सिंग कीती ते अन्दर जेह्ड़ा प्राडैक्ट हा ओह् बड़ा शैल दिक्खने गी रंग बी बड़ा शैल ते कंपनी बी उऐ जेह्ड़ी जिस कंपनी दा में आर्डर कीता दा हा ते कपड़ा बी बड़ा शैल जियां में सोचेआ हा जियां वेबसाइट च लब्भा दा हा उऐ जेहा हा ते में जेल्लै पाइयै दिक्खेआ ते पाने च बड़ी कंफर्टेबल ते में सोचेआ घर बेहियै ते सौक्खी घर पुज्जी जंदी बजार च जाने दी जरूरत बी निं कराया भाड़ा बी निं लग्गना ते में अपने दोस्तें ने गल्ल कीती भाई एह् ते बड़ी सौक्खी शापिंग ऐ कन्नै मेरी मन पसंद दी चीज़ बी आई गेई उन्नै अपने दोस्त गी सनाया अग्गें दोस्त बड़ा इनकर्ज होएआ उसी बड़ी पसंद आई अग्गें उन्नै बी समान आर्डर कीता ते उ'नें बी समान मंगाया ते उनें चेक कीता के बड़ा शैल समान आया ते में इ'यै आक्खना चाह्न्नां के अगर अस आनलाइन शापिंग करने आं ते असेंगी बजार जाने दी जरूरत निं धुप्प च जाने दी जरूरत निं मैटाडोरा दे गड्डी च खज्जल होने दी जरूरत नेईं घर बेहियै गै अस अराम कन्नै शापिंग करी सकने आं ते मेरा जेह्ड़ा अपने ऐक्सपिंरिंस बड़ा चंगा रेहा ते में सारें कन्नै इ'यै गुज़ारिश करना कि सारे इस आनलाइन शॉपिंग गी बढ़ावा देन ते अग्गें बधान धन्यबाद